देखियौ समय एक बराबर कोनो इन्सानके नहि रहैत छनि हर समयमे किछु ने किछु घटना किछु ने किछु फैसला लिअ पड़ै छै जे मनुष्यके जीवनमे हमरो समयमे हमरो जीवनमे एकटा एहने समय आएल हम बाहरमे अपन बिजनेस करैत रहौ बहुत नुकसान भए गेल घरके लोग सब परेशान रहथि बालो बच्चा सब परेशान रहथि हमर तऽ रातिके नीन्द सेहो गायब रहऽ नीन्दे नहि आबैत छल ततेक टेन्शन रहैत रहए तहन बादमे फैसला केलहुँ जे एहि कामकेँ छोड़िकऽ हम सब परिवार गाम आबी ई बहुत ही कठोर फैसला रहए जीवनके